हम जानवर नॉर्मली हमारे आसपास या पड़ोसी जिनके पास जो बेचते हैं जानवर उनसे हम खरीदते हैं और हमारे पास गाय भैंस बकरी भेड़ आदि जानवर मौजूद है नाॅर्मल भैंस की कीमत पचास से साठ हज़ार रुपए है बकरी की कीमत दस से पन्द्रह हज़ार रुपए है भेड़ की कीमत बीस हज़ार पच्चीस हज़ार रुपए तक है और गाय की कीमत तीस से पैंतीस हज़ार तक है और हमने अब तक कुल दो से तीन लाख रुपए कमाए हैं जानवरों से